काणकोण तालुक्या भितर म्हाका जेन्ना कळपा लागले तातूंन भितर वसूपैयक गांवकार धरया मागीर जगदीश आचार्य मागीर विजय पै खोत मागीर इजदोर फेर्नांदीस आतांचो आमदार रमेश तवडकार हाणीं हे वेचून आयले आनीक तालूक्याची उदरगत जशे जितले जलद रितीन जावपा जाय तितली जायना तरी आसली पूण समाधानकारक आसा अशे म्हणपा जाता म्हणल्यार अकाणकोण तालुक्याचे एक स्वतंत्र सरकारी कार्यालय आसा हॉस्पिटल आसा जातूं भितर सादारण सुविधा उपलब्द आसात रेल्वे स्टेशन आसा बस स्टेंड आसा सो एक दोन कडेन बरें खेळा मैदान आसात टूरिस्ट हे आशिल्यान पर्यटनाचो भाग आशिल्यान तातूं भितर खूब लोकांनीय बी कॉन्ट्रीब्यूट केल्ली खूबश्यो गजालीं आसात म्हटगीर ज्यो सद्या पासत ताचेच समाधान कारक आसा अशे म्हल्यार जाता